برتن دھونے سے مراد یہ ہیں كہ جن برتنوں كو ہم كھانا بنانے اور كھانا كھانے كے لیے استعمال كرتے ہیں كھانا كھانے كے بعد اور كھانا بنانے كے بعد ان برتنوں كو اگلے وقت كے لیے صاف كر كے یعنی پانی سے دھو كر كے ركھیں تاكہ اگلے وقت میں كھانا بنانے اور كھانا كھانے كے ٹائم ہم ان كو بآسانی استعمال كر سكیں كھانا بنانے اور كھانا كھانے كے اندر تیل والے برتن كا صاف كرنے كا طریقہ یہ ہیں كہ ایک تو طریقہ یہ ہیں كہ ہم اس كو گرم پانی میں دھو سكتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو سكتا ہے كہ ہم اس كو صابن یا اچھے سرف سے صاف كر كے دھو سكتے ہیں اور تیسرا ایک طریقہ یہ ہیں جو گاؤں دیہات كے اندر استعمال ہوتا ہے كہ برتن كو یا تو چولہے كے اندر جو چیزیں جلائی جاتی ہیں كھانا بنانے كے لیے جو ان كی راكھ ہوتی ہے ڈشٹ ہوتا ہے اس سے ان كو صاف كیا جاتا ہے جس سے بالكل ان كی جو آئل تیل كی چكناہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ گاؤں دیہات كے اندر یہ ہوتا ہے كہ جو بالو ہوتا ہے ریت ریت اور مٹی ان دونوں كو مكس كر كے برتن صاف كیے جاتے ہیں یہ دونوں ہی طریقے بہت زبردست ہوتے ہیں اور گاؤں دیہات كے اندر آج بھی لوگ ان كو استعمال كرتے ہیں اور تیل والے برتنوں كی صفائی اسی طرح كی جاتی ہے گاؤں دیہات میں اور شہر میں تو صابن سرف ہی چلتا ہے گرم پانی چلتا ہے یہ ہیں برتن دھونے كی وضاحت اور تیل والے برتن كس طرح صاف كیے جا سكتے ہیں اس كا طریقہ